हैलो नमस्ते सर आप मात्र माधव कॉलेज से दीपक जी बात कर रहे हैं प्रिंसिपल दीपक सर मैं आपके कॉलेज की एक स्टूडेंट हूँ जो मैंने आपके कॉलेज से बी कॉम किया है और अभी मेरे बीच का फर्स्ट ईयर चल रहा है तो ये है कि मेरे पापा का जो ट्रांसफर है वो इंदौर में हो गया है तो मुझे बाकी की जो बी कॉम की जो आगे की पढ़ाई है मुझे इंदौर में ही करनी होगी तो आप मुझे टी सी टी सी दे दीजिए सर वो तो पर फैमिली है इसलिए मैं जाना होगा ना इसलिए क्योंकि मैं फैमिली के साथ ही रही हूँ शुरू से हाँ जी सर लेकिन सर मेरी फैमिली अलाउड नहीं करेगी न अकेले रहने के लिए इसलिए और यहाँ पर मुझे रहने के लिए मैं कहाँ ही होगा अरेंजमेंट हॉस्टल वगैरह मुझे नॉलेज नहीं है अच्छे से नो सर कोई नहीं है फैमिली है तो अब पापा का ट्रांसफर हो गया तो पूरी फैमिली इंदौर ही जाएगी और मुझे भी जाना है तो मेरी स्टडी बाकी की वहीं पर करवाना चाहते हैं पापा जी

जी थैंक यू सर आपने मुझे समझा और यह कि आप मुझे बता दीजिए कब आऊँ मैं टी सी लेने आपके पास ओके सर थैंक यू जी